जोंनि बाथौ धोरोमाव बा गोथौ सान्थौ बाथौखौ जोंनि बाथौआ जिथा खुन्थिया जि खुन्थियानि सिङाव सिजौ थुलसि जाथ्रासि गायनानै जोङो गोथां महरै बाथौखौ दुमो सिबिनाय जायो खुलुमनाय जायो सिबनि जिउ सिजौ थुलुसि जाथ्रासि थुलुसिया बिमा लोखि महरै बिष्णु महरै खांग्रा जाथ्रासिया जाबाय गियान गियाननि बिगोमा साननानै जोङो गोथौ आतमाजों बाथौनि गुदियावनो अराय सम जोङो गाव गावनि दिनआव धेयानखौ फोरमायना लायो आरो मानिनानै जोङो न'खर न'खर बिदिनो बाथौ थुनानै जोङो बाथौखौनो बाथौआनो सिब सिबआनो बाथौ साननानै जोङो बाथौ धोरोमआव गावथुमै जोङो इसोरनि खाथियाव गावखौनो बावनानै जोङो गाव गावबागावखौ मोजाङै मोजां संस्खार खालामलांगासिनो दङ बाथौ धोरोमआव बुंनो थाङोब्ला बर' हारिखौ गुबुन हारिया बर' जाथिनि धोरोमआ बाथौ होननायखौ जोङो खोनाखायो बाथौ धोरोमआव थानानै बाथौआनो बिश्व ब्रह्मन्द' खुद्र ब्रह्मन्द' बाथौ ब्रह्मन्द' होननानैबो बुंखायो बाथौआनो जिउ बाथौआनो सिब बेबायदि साननानै जोङो बाथौ धोरोमआव जायफोर हाबसोनानै दङ आरो बेसेबांखि बर' जानानै बर' हारि जानानै गुबुन गुबुन धोरोमआव बारस्लायदों अब्लाबो जेसेबांखि जेरावखि थाङा मानो बे सासे इसोरखौनो सुप्रिम फावार खौनो इसोर होननानै सिबिदों सारा बिस्वआव जेसेबां बर' जाथि दङ गासिबो बाथौ बर' होनोब्ला बाथौखौ धोरोम होननानै बुङो बर' जाथिनि दा बाथौ धोरोमआव गुबुन गुबुन बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमआव थाहैदोंब्लाबोनो बिसोरो बे बाथौखौनो सोलि इसोर सिबिनाय नियम निथिफ्रा जे धोरोमआव हाबहैदों बै धोरोमाव धोरोमारि गुरुनि बोसोनजों सोलिदोंब्लाबो आं बर' हिसाबै बिखौ बर' हिसाबै बाथौनिनो फिसा होननानै सारा मुलुगआव जोङो बर' हारिखौ बाथौजों सिनायजायो बाथौ धोरोम होनोब्ला सारा मुलुगआव बर' हारिल' नङा दानि मुगायाव नुनायाव गुबुन हारिफ्राबो बाथौआव हाबदोंसै आरो बाथौनि नेमजोंनो निथिजोंनो सोलिनानै हारिया जाथिया बर' नङाब्लाबो बाथौजों लोब्बा सोलिनानै उप्ले उप्ले बाथौ धोरोमनि सिङाव बिन्दोआव थानानै बर' हारिजों गोरोबनाय गोबां नुबोगासिनो दं आरो फैगासिनो दं बाथौ धोरोमआव खुलुमनाय सिबिनाय जानाय गासिबो मोजाङै मोजां गुरु पुरहित आरो जायफ्रा भक्त'फोरनि गेजेरावबो जानाय लोंनाय गासिबो मोजां सोलिग्राफ्रा जायहा ना बेदर जाया लोङा आमिस नङा गारा निरामिस जानानै थानाय गुरु आरो पुरहितआथ' गुरु जाबाय पुरहित जाबाय बिनि सिगांनिफ्रायनो ना बेदर जों सोलियै खालि मैगं थाइगंजोंल' निरामिसजों सलिनाय सलिनांगौ जायो आरो बेयो बाध्य'खा भक्त' न'खरफ्राबो बाथौनि भक्त'फ्राबो न'खराव थिथि नायै थिथि जेरै पुर्णिमा अमाबैसा बिस्थिबार समबार गासैबोआनो बे बारायाव बे थिथियाव पुरनिमा अमाबैसायावथ' अमाबैसाखौथ' ना बेदर जाखाया खा आरो बिस्थिबार लोखि बाराय होननानै समबार बाराय सिबनि बाराय होननानै ना बेदरखौ मोनफ्रोमबो नख'राव जाया आरो सोलिया बे दिनाव निरामिसखौनो सोलियो बाथौ धोरोमआव गुबुन धोरोमखौ गुबुन धोरोमनि सायाव रायखुमनाय हिंसा निन्दा बिदि गैखाया धोरोम धोरोम जायहा जिआव थादों बिखौनो आंगोसेयै साननानै धोरोमआव मोनजि मुलुगआव जेसेबांखि धोरोम थाया मानो हिंसा निन्दा जेबो थाखाया बाथौ धोरोमआ सारा मुलुगआव जोंनि बर' हारिखौ बर' जाथिखौनो बाथौजों लोब्बा दङ आरो धोरोमआनो बाथौखा होननानै गासिबो जाथि अनजाथि गासिबो बयबो बर'खौ बाथौजों सिनाय जायो होनानै साननानै लायो